अॼु मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहियां थो असांजे सिंधी भाषा लाइ असांजी सिंधी भाषा ॾाढी सुठी ऐं मिठी भाषा आहे जीअं त मां अॼु सिंधी भाषा लाइ ॿुधायां थो जेको बि ॿी कास्ट वारो माण्हू आहे उहो इज़ उहो तकिड़ो ऐं सहुलाईअ सां असांजी सिंधी भाषा सिखी सघे थो ऐं ॻाल्हाए सघे थो ऐं सिखण खां पोइ इज़िली कमु करे सघे थो सिंधी माण्हुनि सां रुली मिली सघे थो असांजी सिंधी जेकी भाषा आहे उहा जाम झूनी भाषा आहे ऐं उहा वधीक में वधीक असांजी सिंध में ॻाल्हाई वेंदी आहे